ہمارے علاقوں میں بہت ساری مذہبی مقامات ہیں جیسے کہ جامع مسجد ہیں یا اکچھردھام مندر ہے ویسے تو میرے مذہب میں کسی بھی عبادت جگہ جانا منع ہے لیکن جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر اپنے قریب کی مسجد میں جایا کرتی تھی وہاں لوگوں کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے میری ایک فرینڈ ہے جو ہندو مذہب سے تعلقات رکھتی ہے انہیں میں دیکھتی ہوں کہ روزانہ صبح صبح اپنے مندر جایا کرتی ہیں وہاں پوجا پاٹھ کرتی ہیں اور ان کا جو بھجن ہوتا ہے وہ بھی اس میں گاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے گھر کے لوگ جو بھی ان کے گھر کے افراد ہوتے ہیں مندر اکثر جایا کرتے ہیں خاص طور پر سوموار کے دن ان لوگوں کا ایک ہفتہ بار ہی عید ہوتا ہے جس میں وہ لوگ ضرور جاتے ہیں مطلب سارے کام چھوڑ کر کے وہ پہلے اپنی پوجا کرتے ہیں جس سے ان کی مذہبی روایات کا پتہ چلتا ہے اور ہمارے یہاں پر صرف مردوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے نہ کہ عورتوں کو عورتیں جاتی ہیں لیکن بہت ہی کم براہ مجبوری اگر کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے کام سے جاتے ہیں اور ترنت واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں عورتوں کو عبادت کی جگہ جانا منع ہے وہ اپنی عبادت گھروں میں ہی کیا کرتی ہیں